हय बरी आसा तूं बरी आहा मगे

आं

हय हय आमचे मगे काजू मे मार्चान त्यो मे म्हयन्या बीन जाता गे मागीर हय त्यो आमी किदें करता जाले म्हणटगी आमकां पयलीं इल्ल्यो इल्लेश्यो मेयटा मागीर आमकां मातशें चड मेयटा त्यो आमी मुट्टी मागीर पुनयता मगे आनी हय हय हय

फोट्टा हय मुठ्ठें म्हणटा हय तें आमी पुनयता एक कडेन करता आनी तेज्यो मागीर बिंयो वयटा आमी त्यो बिंयो सेपरेट दवरिता आनी त्यो काजू आसा पय त्यो आमी मयटा मयटा आनी तेजो रोस काडटाक

ते आमचे खूब आसता न्हू ते दोन दिसांनी आमी करता आनी मयटा मागीर आमी त्यो कितें पांयांनी मयटा थोडे आतां दोडयता न्हू तशें आमी दोडयना पांयांनी मयटा आमी हय पांयांनी मयटा आनी हय तेजो मागीर आमी रोस काडटा न्हू रोस रोस काडलो म्हणटगी तेजे पोंचो पय लास्ट उरता पय तेजो आमी निरो काडटा तो बरो गे थंडेक बीन बरो तो भुरग्यांक बीन दिल्यार बरो तो थंडी जायना न्हू मागीर तो रोस दिता भुरग्यांक हय निरो काडून आनी तो हय उदक कशी आसतली हय हय हय पिवपाचो कोणें पिल्या जाता तो जाण्टेल्यांनी बीन

तर मागीर तो रोस काडटा पय तेजो आमी सोरो काडटा पाटेर घालून हय तेजो सोरो म्हणल्यार दोन भशेन काडटा फेणी म्हणोन काडटा आनी निरो म्हणो हेजो म्हणो काडटा भाटी म्हणल्यार मडकी आसता पय तितून तो घालप मडकेन हय आनी पोंचान उजो करप हय उजो केलो न्हू मागीर ती फेणी काडप अ हय ताप हय ताप एक सायडीन उदक आसता एक सायडीन तो रोस आसता तो मागीर तापलो न्हू मागीर ते उदक ते गरम करूंक दिवपा जायना थंड करूंक जाय ते नाल्यार तें इबाडटा सोरो हय आनी आं बरें बरें थँक्यू तुका